तऽ हम टेम्पो रिजर्व कएने छलहुँ जे टेम्पोसँ हमरा कतहु जरूरी काम छ्लै हमरा जाइके छ्लै टेम्पोवला नहि आएल हम अहाँ नहि आबै तऽ हमरा ट्रेन छुटि जाएत तऽ इएहठाम मन्दिरेपर जाइके अइ कतहु दूर पूजा करैलए हमरा मोनमे जाइके तऽ हम जाएब तऽ टेम्पोवला नहि आएल तऽ नहि ओना नहि होइत तऽ हम अहाँके मालिकके फोन करब मालिकके कहब जे टेम्पोवला नहि आएल टेम्पोवला अहाँके ड्राइवरके कहने रहौँ अहाँके ड्राइवर एन्ना एन्ना हमरा बतेलक तऽ एतऽ नहि तऽ हेतै कोन सुविधा छै पैदल जाए पड़त या तऽ कोनो टेम्पोवला अएतै कोनो फेनो रिजर्व करबै तहने हम जेबै तहने हम ने विदा हैब चाहे ट्रेन पकड़िए या किछु आओर गाड़ी जाइए या कि हम मन्दिरपर जाइए पूजा करैलए कतहु भी जाइए हमरा सुविधा कोनो चीजके नहि छै कोना कि हम कहि सकै छी हमरा कोनो सुविधा नहि छै ओ हमरा गाड़िओवला नहि अएलै टेम्पो रिजर्व केलिए टेम्पो सेहो नहि अएलै ओ नहि जे अएलै तऽ आब हम कि कऽ सकै छी हमरा कोनो सुविधा नहि छै कोनो चीजके ट्रेनो छुटि गेलै ने ट्रेनोपर नहि भेलै जाएल ने मन्दिरेपर जाएल भेलै मालिकके फोन केलिए मालिक तहन अएलै तऽ मालिक मालिकके फोन केलिए तऽ मालिक ड्राइवरके फोन केलकै तहन ट्रेन अएलै तहन से लोक केओ टेम्पुओ अएलै टेम्पोपर सेहो गेलै